बर' रावखौ समजों लोगोसे सोलायनायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदो गोदायहाय सिगांथाराव ब्रिटिस फोरनि आमोलाव जोङो बर' रावखौ असमिया हांखो एबा बांला हांखोजों लिरनाय नुनो मोनोमोन आरो बे आखायजों लिरनाय आखारावल' दङमोन उनावहाय लासै लासै बेयो एसामिस हांखोजोंनो गोबाव सम सोलिबोबाय एसामिस हांखोजों गोबाव सम सोलिबोनायनि उनाव एसामिस हांखोनि सोलायै देब'नागिरि हांखोखौ लानाय जादों दा देब'नागिरि हांखोजों बर' रावखौ लिरनानै होलायनाय जायो लिरनायनि सिगां समफोराव बिजाब ओंखारनायनि सिगां समफोराव जोङो आसाम हादोर एबा खाथिनि रायजो बेंगल एबा गुबुन हादोराव थानाय बर' राव रायज्लायग्राफोरनि रावखौ जोङो बारा गोरोबनाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय बिजाबाव लिरनाय महरै ओंखारनायनिफ्राय जोङो दाब दाब रायजोआव थानाय बर' रावखौ एसेबाबो गोरोबनाय नुनो मोनो ओमफ्राय दासिमहालागै बर' रावफोरखौ सोदांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बर' सोदोबफोरखौ आरजाथाव साइनटिफिक सोदोब बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों बर' रावआव ग्रामार नि सोदांनाय ग्रामार जों खाब जाहोनाय राव लिरनायफोरखौबो जौगानाय नुनो मोनबाय दा बे बिथिङै डिजिटेल मुगाफोराव हयथ' आरोबाव सोलायलांबावबाय थागोन